असांजे खेत्र में आसिपासि कॉलेज ॾाढा सुठा सुठा आहिनि उन्हनि में जीअं पंहिंजो एस डी जैन आहे डी आर बी आहे के पी आहे मुंहिंजे परिवार मां मुंहिंजी बबली नियाणी छोकिरी जेका आहे उहा बी बी ए पढ़े पिए थी डी आर बी में हुनजी पढ़ाई बि सुठी आहे ऐं फी बि रिजनेबल आहे हिन हिसाब सां इअं टई मतलबु कॉलेज सुठा लॻा मांखे